जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ तो हमारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी खो खो रस्सी कूद आदि हो आदि खेल मतलब पारंपरिक तौर से खेले जाते हैं लेकिन शहरी विकास में बहुत तरह के खेल खेले जाते हैं जैसे स्विमिंग किर्केट बॉलीबॉल टैनिस स्विमिंग कंचा स्विमिंग ये सब चीज़ खेले खेल खेले जाते हैं हर जगह हर देश का अपना अपना खेल होता है कभी कभी हम राष्ट्रीय जजो है स्तर पर खेलते हैं तो कभी ग्रामीण स्तर पर खेलते हैं और इस खेल से हमारे शारिरिक मानसिक विकास होता है और हम ई अपने गाँव स्तर पर खेलकर यहाँ से जब एवार्ड जीतते हैं तो हम सड़ीय स्तर पर जाते हैं वहाँ पर भी हमें अवार्ड मतलब छोटे स्तर से ही खेलते खेलते हम बड़े स्तर पर भी जाते हैं कभी ज़िला स्तर पर कभी राज्य स्तर कभी ग्रामीण स्तर कभी शहरी क्षेत्र में और कभी विदेशी स्तर पर भी जाकर हम खेलते हैं जैसे विदेश में भी अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं जैसे लूडो जैसे शहरी क्षेत्र में भी जैसे लूडो हुआ कैरम बोर्ड है सब जगह अपना खेल होता है खेलने के साथ साथ लोग का शारीरिक मानसिक और भी विकास होता है खेलने के क्रम में सभी एकजुट होकर खेलते हैं लोग का थोड़ा माइन्ड रीफ़्रेस होता है डिप्रेसन भी दूर होता है और खेलने के साथ साथ खेलने के साथ साथ लोग हर जगह घूमते फिरते हैं अपना मानसिक शारिरिक विकास अपना जो है ताे खेलते हैं जैसे कबड्डी कबड्डी खेलने पर हम लोग को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ता है और अपना है ना ह एक साथ दौड़ते हैं घेरे में रहते हैं तो अपना है ना सो से उसका शारिरिक मानसिक विकास भी होता है रस्सी कूद रस्सी कूद से जितना हम रस्सी कूदते हैं तो हमारा शरीर की क्षमता भी वह मतलब बढ़ती है इससे हाइट भी ठीक होती है वज़न भी कम होता है स्विमिंग स्विमिंग के दौरान हा हम पानी में जब तैरते हैं तो उससे भी हमारा है ना शारिरिक मानसिक विकास होता है और टैनिस टैनिस में तो हं टैनिस भी हम खेलते हैं तो टेनिस भी एक फ़ील्ड में जब खेला जाता है तो उससे भी हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है जैसे कंचा कंचा हुऍं तो कंचा के द्वारा हम ग्रामीण स्तर का खेल है कंचों से हम पूरे मतलब एकजुट होकर सभी बच्चे एक साथ कंचा के साथ खेलते हैं और उससे भी हमारा है ना शारीरिक मानसिक सारा विकास होता है धन्यवाद